फुजिनि ब्लग नायदों ना नायाखै दिनैनिखौ फुजिनि दख'नाखौ लायसै थ' बिबार ब्रेन्दखौ मालाबा नोंबो लागोन दा मा खालारखौ लागोन नोंलाय मा खालारखौ लागोन आं रेदखौ लागोन आं रेदखौ लागोन थांनाया माब्ला सोलाबगोनहाय देवबारफ्राव थांसै नामा फिसाजो औ स्कुटिफोरजोंनो थांसै ओमफ्राय फिसाजोखौ नायबोगोन ना फिसाजोनो माबाफोर लांफागोन नामा गस्लाफोर गस्लाफोर लाङाबाबो गस्लाफोर लाङाबाबो लादु जाग्राफोर लांसै ना औ ओमफ्राय ओरै बेरायबोसै ओमफ्राय

दसे रेजर्तआव ने देवबारावलाय जेबो खामानि गैखाया

सोलाबगोन नोङो गांबेसे लाबोगोन बिसिबांनिखौ थिन हाजारनिखौ ना सारि हाजारनिखौ बाब मालाय नोंहा फैसा बुरजा दंसो गारो आंनासो फैसा गैया गांसेफोरल' लाबोगोन आं औ दे होनबालाय दोनथ'दिनि